हेलो स्टूडिओवला बोलै छिए फोटो घिचबाबैके रहै एगो कहाँमे मतलब कोना कि लै छिए नहि तऽ कहै छै ई कै रुपैआमे पचास रुपैआमे कै गो फोटो दै छिए चारि गो तऽ आएल जएतै कहिआ फुरसति छै आइए मतलब कि अपने अथी लन्च उन्च करि लेलिए ठीक छऽ तब मतलब कहलहुँ कोन अथीसे घिचै छिए स्टूडिओके नाम इहैँ ने हिकै यहाँ चरकीपर मोड़ लै छिए से बगलेमे छिकै जे ओ तोहरे छिकऽ ओ एकदा गेल रहै तऽ फोटेबा नहि ठीकसे देखलिअऽ रहै अएलौ रहै घिचलहो रहै हँ ओ मतलब फोटो घिचै छहो तऽ अथी करै छहो कि नहि पूरा मतलब कि कोन फोटो दै छहो थ्री डी कि फोरके मतलब हमरा फोटेए घिचबैके एलबम जे रहै छऽ ने फोटोके ओहो रहै छै बनबैके छै बोलबहो सही सही तभिए ने

कहिआ आइ तऽ हो गेलहुँ हँ शनिचर शनिचरे ने छै आइ ओ तऽ एतबारके रहै छिए हम फुरसतिमे ठिके छऽ मतलब कहलिअऽ कि किछु कम बेस आओर नहि हो जएतै

कोइ दिक्कत नहि ने तऽ हम भेजबऽ एगोके अथी दैके तऽ बनबै देबहो बनैके दिहो आँए तब आइ तऽ शनिचर भए गेलै आइ तऽ नहिए आबि पएबऽ आइ तऽ नहिए आबि पएबऽ ओ रूट जाइ हिए ने तऽ जरूरत जे रहै ने हेलो अच्छा वएह ओ रूट उट जाइ हिए हम ठीक वहेँ तऽ आइ शनिचर हिकै आइ तऽ नहिए आबि पएबऽ भए गेलै तऽ काल्हिओ हम नहि आबि पएबऽ ने तऽ भेजि देबऽ एगो ककरो ठीक